हमारे घरों में अनेकों प्रकार के बिजनेस बिजली से चलने वाले उपकरण हैं जैसे इंडेक्सन इंडेक्सन जो कि खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता है दूसरा है मिक्सर जो कि किसी भी प्रकार के मसाला या अन्य किसी चीज़ को पीसने के लिए उपयोग किया जाता है तीसरा गीजर है जो कि ठंडी के दिनों में पानी को गर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है आज के समय से के पहले देखा जाए तो यह सब उपकरण नहीं पाए जाते थे पहले के लोग खाना बनाने के लिए जंगलों से लकड़ी तोड़ कर लाते थे उपली पाटते थे और खेतों में जो मिर्च लगती है उसका डंठल का प्रयोग करते थे वह सब चीज़ों से खाना बनाते थे उसके बाद आपके सम सिल्वर पहले के लोग सिल बत्ते का उपयोग करते थे जो कि पत्थर का बना होता था उस पर किसी भी चीज़ को चाहे मसाला हो चाहे वह खाना बनाने के लिए अथवा किसी भी प्रकार को पीसने के लिए उपयोग करते थे